اترپردیش میں تعلیمی نظام تو بہت بہتر ہے لیکن اس تعلیمی نظام کے سامنے کچھ مشکلیں بھی ہیں جیسے اسکول میں بڑھتی بچوں کی بھیڑ یا یوں کہیں کہ اسکول یا یونیورسٹیز میں کم سیٹوں کا ہونا آج ضرورت ہے کہ اسکولوں میں کالجوں میں سیٹوں کو بڑھایا جائے اس کے علاوہ بہت سے بچے غریب ہوتے ہیں تو وہ فیس نہیں بھر پاتے ہیں اس طرح کے بچوں کو سرکار کو اسکالرشپ دینی چاہیے اور ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ کو بھی فنڈنگ دینی چاہیے اگر اس طرح کے تمام مسئلوں پر غور کیا جائے تو اس طرح کے سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں